हलो हेमा कहिड़ो हाल अथई मां अॼु जयपुर वञी रही आहियां हुन लाइ मां टिकिट न बुक कराई आहे इन करे मूंखे कैब खपे ऐं कैब मां मां जयपुर वञण थी चाहियां मुंहिंजी सॼी फैमिली मूंसां गॾ थी वञे त मूंखे जयपुर वञण लाइ कहिड़ो कैब वठणु खपे उहो ॿुधाए ऐं हुन में कहिड़ो पेसो लॻंदो उहो बि ॿुधाए साण में इहो ॿुधाए त उहो ड्राईवर कीअं मूंखे छॾींदो ऐं ड्राईवर सुठो मिलंदो या कीअं मिलंदो जेतिरो बि मूंखे रस्तो वञणो आहे उन मुताबिक मूंखे ड्राईवर जे बारे में सॼी जानकारी ॾे छो त डाईवर सुठो हूंदो तॾहिं त रस्तो पार थी वेंदो मूंखे ड्राईवर जे बारे में ऐं कैब जे बारे में सॼी जानकारी ॾे त मां कीअं वञा ऐं कीअं उते पहुचा मुंहिंजो जयपुर वञण ॾाढो ज़रूरी आहे इन करे ड्राईवर जी जानकारी बि ज़रूर ॾिजांइ